میرے بہت سارے دوست ایسے ہیں جنہوں نے ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنا کاروبار شروع کیا اور اپنا کاروبار شروع کرنے کی وجہ سے ان کی ہمت بڑھی اور وہ لوگ اپنے کاروبار میں بہت زیادہ ترقی پر ہیں جیسےکہ یو ٹیوب وغیرہ پر ویڈیوز بنا کر لوگ کافی پیسے کماتے ہیں اور اسی طریقے سے کسی بھی کاروبار کو شروع کرنے کے لیے بہت ساری لوگ یو ٹیوب پر یا فیس بک پر یا انسٹا گرام پر ویڈیوز دیکھتے ہیں کوئی کام سیکھنے کے لیے اس کی اس کا اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں جس سے اپنوں جس سے ان کو اپنا کاروبار شروع کرنے میں کافی مدد ملتی ہے اور جس کے ذریعے سے وہ اپنا کاروبار شروع کروا دیتے ہیں یہ ساری چیزیں چاہے وہ جدید ٹیکنالوجی ہو یا پھر قدیم یا سارے ساری چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں کیونکہ اس سے ہمارے کاروبار میں توثیق ہوتی ہے اور ہمارا کاروبار بہت زیادہ آسانی کے ساتھ پھیلتا جاتا ہے